मां टूथपेस्ट घुराई दंतकांती पतंजली जी रामदेव बाबा जी ऐं मूंखे उहा ॾाढी वणी मूंखे महिसूसु थियो की पहिरीं जेका मां टूथपेस्ट यूस कंदी हुयमि हुनमें केमिकल्स हूंदा हुया पर इहा टूथपेस्ट केमिकल फ्री नेचूरल शयुनि मां ठहियलु आहे इनसां मुंहिंजा ॾंदु घटि ख़राबु थियण लॻा त कीड़ा लॻण लॻा ऐं मुंहिंजा ॾंदु मूंखे सफेद बि ॾिसण अचनि पिया मूंखे थोरो मूंसां मसूड़नि में तकलीफ़ हुई उहा बि गॾिजी वई त मुंहिंजो इहो सुठो एक्स्पीरियंस आहे दंतकांती टूथपेस्ट जो पहिरीं मां ॿी टूथपेस्ट यूस कंदी हुयमि जंहिंमें मूंखे स्ट्रॉन्ग स्मैल बि ईंदी हुई हिनमें न ईंदी आहे सभिनी खां वॾी ॻाल्हि आहे की इहा आयुर्वेदिक आहे ऐं पंतजली जा प्रोडक्टस मूंखे वणंदा आहिनि